भोजन बनाबै या खाइत काल हम बहुत रास चीजके बहुत धियान राखै छी जाहिमे बर्तनके साफ सफाइ एकर बाद जहिठाम खाना खाइ ओकर साफ सफाइ बहुत जरूरी छै कियाकि कहल जाइ छै कि गन्दगी नहि हेबाक चाही जतऽ गन्दा रहतै ओहिठाम खाना खेलासँ कोइ मतलब बढ़िआँ नहि होइ छै कियाकि खानाके माध्यमसँ कीटाणु शरीरमे डायरेक्ट प्रवेश करि जेतै जाहिसँ कि शरीरमे बहुत रास बीमारीके घर बनि जेतै ताहिलए हम बहुत रास चीजके खयाल राखै छी खाइत कला जाहिसँ कि ऐसा कोइ तरहके हमरा समस्या नहि हुअए विशेष रूपसँ साफ सफाइ कहि सकै छी तऽ साफ सफाइके बाद ही नीक जकाँ जब सन्तुष्टि भए जाइ छै कि साफ सफाइ नीकसँ भए गेल छै तकर बाद ही हम खाना ग्रहण करै छी आओर कियाकि कहल जाइ छै कि साफ सफाइ जतऽ छै ओतहि भगवानके वास होइ छै आओर स्वच्छता बहुत जरूरी छै चाहे ओ शारीरिक हुअए या मानसिक हुअए या कोनो तरहसँ हुअए इएह लऽ कऽ खाना खाइत काल बहुत जरूरी छै